जी मैं सुहानी ठाकुर बोल रही हूँ जी मैंने आप के यहाँ से एक सामान मगाया था जो सामान मुझे अब नही चाहिए क्योंकि वह सामान ऑलरेडी किसी ने मेरे घर में ला दिया है तो मैं वह सामान आप से वापस करना चाहती हूँ जी मैं अपना जो सामान आप का है वह सामान मेरा ले जाएँ और कृपया कर के जो मैंने आप को पैसे दिए थे वह मेरे खाते में भुगतान कर दी जाए मेरे ऐप पर प्लेटफार्म पर मैंने जो जमा किया था मैंने जिसका उपयोग किया था अपने उस दिन देने के लिए कहा था कृपया कर के उसी पे आप मेरी घर वापसी कर दें